नाच म्हळें की आमच्या दोळ्या मुखार येता तें टी वी वेले वेगळ वेगळे कार्यक्रम आमी सदांच पळयता की आमकां चलयाचे वांगडा चले ही नाच करतना दिसतात पूण पयलीं काळार अशें नाशिल्ले पयली फक्त चलयोच नाच करताल्यो तो नाच सुद्दां म्हणल्यार लावणी हो प्रकार पयलीं लावणी ही फामाद आशिल्ली पूण आतां नाचाचे खूबशें वेगळे वेगळे प्रकार आयल्यात जशें की हिहॉप भरत नाट्यम कंन्टेम्पररी हांवें ल्हान आसतना खूब कडेन नाच केल्यात शाळेंत तर खंयचोय कार्यक्रम आसूं हांव नाच करतालेंच वेगळ्या वेगळ्या सुवातेर वचून हांवें कितलिशीच इनामां हाडल्यात म्हजे स्वप्न आशिल्ले की हांव मुखार वचून एक व्हडली नर्तिका जातलें पूण कांय कारणां खातीर म्हजे स्वप्न तशेंच उरलें पूण हांव आतां हें स्वप्न पुर्ण करपाच्या वाटेर आसा हांव आतां वेगळ्या वेगळ्या सुवातेचेर नाच करपाक लागला आनी आवय बापायचे नांव हांवें व्हडले केला सद्याक हांवें तालुका पातळेर सर्तेक इनाम मेळिल्ली आसा आनी आतां म्हजे ध्येय साद्य करपाचे आसा तें टी वीर येता त्या सर्तीनीं भाग घेवून थंय म्हाका इनामां घेवपाची आनी म्हज्या गांवाचे तालुक्याचे राज्याचे आनी आवय बापायचे नांव व्हडले करपाचे आसा